जियां कि अस एह्दे बास्तै कपड़े दी सिलाई बास्तै समान जेह्ड़ा ऐ अपना लेआन्ने होन्ने आं कि ओह् सानूं अस दकाना पर गै मतलब खरीदने होन्ने आं ते थ्रैड जेह्ड़ा ऐ साढ़ा जेह्ड़ा धागा साढ़ा ओह् अहें जेह्ड़ा मतलब अस दिक्खियै लेआन्ने आं ते कि'यां ठीक मतलब जिस चाल्ली दे मतलब कपड़े दा कलर होए उस चाल्ली दा असें कपड़े दा धागा लैन्ने आं मतलब अस पूरा डब्बा गै लेआन्ने होन्ने आं अस ते होर टूल्स जेह्ड़े साढ़े कपड़ा मशीनां जेह्ड़ियां असें लैन्ने होन्ने ते ओह् दकाना परा गै लेआन्ने होन्ने खरीदने होन्ने आं कि साढ़े मतलब जेह्ड़े अस कपड़े सीन्ने होन्ने आं साढ़े बास्तै केह् चीज़ै दी मतलब केह् केह् चीज दी जरूरत सानूं पौंदी ऐ ठीक ऐ ते उस चाल्ली दा अस दस्सने आं कि कपड़े जेह्ड़े साढ़े स्टिच करने असें ओह् साढ़े बास्तै मतलब केह् केह् चाहिदा होंदा धाग धागे मतलब धागा होंदा साढ़ा जेह्ड़ा होर साढ़े ऐंची टेप होंदा जेह्ड़ा बूक कपड़ा मशीन जेह्ड़ी ऐ ओह् असें मतलब खरीदने होन्ने आं ओह् सानूं असें दिक्खियै मतलब दकाना पर शॉप उप्पर जाइयै दिक्खने आं कि सानूं किस चाल्ली दा केह् चीज़ चाहिदा ऐ असें स्टैंडिंग मशीन रक्खी दी ऐ स्टैंडिंग मशीन कि असें कोह्दे पर जादा मतलब कंफर्टेवल असें जेह्दे पर अच्छी चाल्ली असें कपड़े सी सकदे आं ते में इ'यां कि में अपने कोल ते स्टैंडिंग मशीन रक्खी दी ऐ कि में जियां मतलब पैरे कन्नै हत्थ कन्नै बी सींदा पर हत्थ कन्नै बंदा थक्की जंदा ऐ ओह्दे चाल्ली कि कपड़े जेह्ड़े ऐ मशीनां मशूनां जेह्ड़ियां अस लैन्ने आं ते साढ़े बास्तै जादा इंपार्टैंट ऐ एह् टूल किटिंग कपड़े जेह्ड़े थ्रैड धागा जादा जरूरी साढ़े बास्तै मशीन जियां कि हून असें कपड़े ते जादा लोग मशीने पर गै सींदे ऐ ते मशीनां जेह्ड़ियां अस ब्रैंडिड मतलब शैल लैन्ने कि जेह्ड़ी साढ़ी खराब निं होऐ फिरकी लैन्ने अस बिच्च नलकी फिरकी नलकी मतलब अच्छी मशीन क्वालिटी दी लैती दी अहें कि जेह्दे कन्नै साढ़े कपड़े मतलब अच्छे सलोए ते खराब खरूब निं होए ते स्टिच करने बास्तै सानू धागें दी जरूरत पौंदी ऐ सूई होंदी ऐ बगैरा सब एह् असें शाप उप्परा अस कट्ठियां घर लेआंदी दियां होंदियां ते कट्ठियां लेआइयै होंदी रक्खी दियां होंदियां कि जेह्दे कन्नै